बीस एक उन्नीस सौ निनानबे पच्चीस पाँच दू हजार पच्चीस तीस चारि दू हजार अठारह अठारह आठ दू हजार उन्नीस पन्द्रह सात दू हजार इक्कीस